हलो इहो ओला सर्विस जो नंबर आहे मां कैब बुक कई आहे काफ़ी घणो टाइम थी वियो आहे मतिलबु लाइक अचे नथी ऐं प्लस ड्राइवर चए थो हुते की मूंखे टाइम लॻंदो अ मां ऑलरेडी हिकु कस्टमर खे वठी थो वञा हाणे उहो कस्टमर खे जॾहिं छॾंदो त वरी मूं वटी इंदो हाणे घणी देरि में छॾे थो मूंखे ॿुधाए न थो बराबरि चए थो पंज मिंट पंज मिंट करे करे मूंखे ॿ टे दफ़ा चई करे टाइम कढी छॾियो अथईं ऐं हाणे मां वेट करे करे थकी पियो आहियां हुनखे चवां थो हाणे घणी देरि में ईंदे चए थो की तव्हांखे न थो सम्झि में अचे त बुक कई आहे तव्हां उहो कैब उहो कैंसिल करे छॾियो हाणे मां कैंसिल कंदा त मुंहिंजा पैसा अटकी पवंदा हिते त हिनमें मूंखे हाणे सम्झि में न थो अचे की मां कयां छा तव्हां मूंखे सर्विस ॾियो या त मूंखे अहिड़े माण्हूअ खे मोकिलियो जो अची वञे हिकु मिंट में ऐं मूंखे जल्दी निकरणो आहे उन करे मां कीअं बि पहुचण थो चाहियां हुते त प्लीज़ मूंखे मूंखे कीअं न कीअं गाॾी कयो जो पासे में बीठी आहे जो मूंखे पंहिंजी जॻह ते छॾे ॾिए